فوٹوگرافی میرا شوق بچپن سے ہی رہا ہے میں جو کی پیڈ والی موبائل ہوا کرتی تھی میں اس میں فوٹو کھینچا کرتا تھا پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اور ٹیکنالجیز کا ڈویلپمنٹ جیسے ہوتا گیا میں جو ہے اپنا فوٹوگرافی کو اپنے جو ہے ایک کریئر کے طور پہ شروع کرنا چاہا اور کیا بھی اس کے لیے میں نے بہت فوٹوز کھینچے اور اس کے لیے میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میں نے داخلہ لیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک کورس ہوتا ہے باقاعدہ سی ای سی کلچرل ایجوکیشن سینٹر ہے اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس میں ایک فوٹوگرافی بھی ہے کہ کیسے فوٹوگرافی کرتے ہیں تو میں وہاں گیا میں نے وہاں داخلہ لیا اور میں وہاں سیکھا کہ جو ہے کیسے فوٹوگرافی کرتے